जी नमस्ते जी हाँ जैसा आप कराएंगी वैसे ही पैसे पड़ेंगे फेसियल ज्यादा पड़ेंगे सस्ता कराओगी सस्ता वाला सस्ता कराओगी महंगा वाला क्या कराना है तो बाल काटते समय पैसे ज्यादा पड़ते हैं

पचास पचास रुपये सौ रुपये डेढ़ सौ रुपये इस से इस से बाल ही कटते हैं थ्रेडिंग के है बीस रूपये और मेरे यहाँ सीजन फेसियल साढ़े तीन सौ रूपयै पड़ते हैं आप कराना करा सकती हैं हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी जी हाँ आप आइएगा जब कराएंगे तो पैसा बता देंगे आपको लहंगा तो इस समय दस हजार का मिलता है बीस जैसा आप लेना जैसे आप पसंद करोगे वैसे पैसे पड़ेंगे तो अच्छा लहंगा तो चालिस हजार का मिलता है इस समय

ठीक है हो जाएगा ठीक है हो जाएगा

पच्चीस हजार तक देना पड़ेगा आपको पच्चीस हजार आपको देना पड़ेगा ठीक है फिर